जि'यां में ददयाल दा टी मोड़ जाना हा ते में आटो आहले गी सदाया ते आटो च बेहियै में टी मोड़ गेई ते फिर में आटो आहले गी पैसे देन लगी ते में पंज सौ रूपेआ दित्ता ते में आटो आहला आखन लगा के मेरे कोल भज्जे दे पैसे नेईं हैन पर में उसी आखेआ कि तेरे कोल ते चलो नेई हैन भज्जे आहले पैसे पर कुसै कोला ते लेई दे इत्थै बडियां सारियां दकानां न उत्थै जा लेकिन आटो आहला आखन लगा नेईं मेरे कोल हैन गै नेईं ना और फिर में उसी आखेआ तेरे कोल ते नेईं हैन बाकियें गी ते पुच्छ उं'दे कोल ते होने ना पर ओह् मन्नने गी त्यार ही नेहा ओह् बोलदा हल्ली मेरे कोल हैन नेईं हैन फिर बाद जेल्लै में उसी आखेआ तूं लैने ते लै नेी लैने ते मेरे पैसे बापस